جی ہیلو ٹیکسی ایجنسی ٹور ٹیکسی ٹور ایجنسی جی ہاں جی جی ہاں میں نے ہی آپ کی بکنگ کینسل کری تھی جی مجھے یہ منسوخ کرنا پڑا آپ کی بکنگ جی مجھے میٹنگ کے لیے جانا تھا مجھے جلد از جلد از جلد وہاں پر پہنچنا تھا مگر آپ کے ٹیکسی ڈرائیور نے بہت لیٹ کر دی کہ میرا کام بالکل بگڑ چُکا ہے اور مجھے اِس وقت سخت اور شدید غصّے میں ہوں میں اِس وجہ سے مجھے آپ کو کال کرنا پڑا جی کیونکہ مجھے ضروری لگا کہ آپ کو اِس کی کمپلین دوں اِس کی شکایت کروں کہ آئندہ اوروں کے ساتھ یہ نا ہوں جو آج میرے ساتھ ہُوا ہے بہت سے ایسے افراد ہیں جس کو ایسی ضرورت رہتی ہے کہ جلد سے از جلد اُس کے مقام تک پہنچیں جلد سے جلد اُن کا کام ہوں اِسی لیے تو یہ ایجنسی کا فائدہ اُٹھا رہے لوگ اگر آپ لوگ ایسا کریں گے تو پھر کیسے ہوگا تو اِس کی شکایت کرنا مجھے ضروری لگا اور کینسل کر کے پھر میں نے صحیح ہی کیا اِس لیے میں نے آپ کو کال کیا کہ آپ کی یہ ٹور ایجنسی کا آپ تو پلیز غلط مہربانی کر کے غلط فائدہ نہ اُٹھائیں اِس کا آپ جس ارادے سے آپ نے کیا ہے اُس کا فراہم کریں اُس کی مدد فراہم کریں آپ لوگوں کے لیے بھی یہ بہ بہتر ہوگا ہم لوگوں کے لیے بھی بہتر ہوگا آپ اُن سے بات کیجیے آپ کے ڈرائیور سے آپ کے ٹیم ٹیم ورک سے سب سے بات کریے اِس طرح سے کام آگے بڑھتا ہے نہ کہ ایسا اپنے کام کو کوتاہی میں یا کسی اور میں آپ کے ایجنسی کا نام خراب ہوگا اور لوگوں کے کام خراب ہوں گے تو پلیز آپ اِس بات سے اِس بات سے آپ کے ورکر سے آپ کے ممبر سے بات کریے ایسا نا ہو کسی کے ساتھ بس جی بالکل جی نہیں اب تو میرا کام خراب ہو چُکا ہے تو بس اوروں کے ساتھ نہ ہوں بس یہی چاہتی ہوں میں کہ بس آپ لوگوں کا کام ہے ایک مقامی کو اُس کے مقام تک ٹائم پر پہنچائیں جی بس ایسے ہی ٹھیک ہے میں آج تو میں بہت ناراض ہوں آپ کی اِس اِس آپکی ایجنسی ایجنسی کی وجہ سے آپ کی مجھے ایسا لگا آپ کی ٹور ایجنسی صحیح سے اُس کے ورکر صحیح سے ورک نہیں کر رہے ہیں تو ضروری ہے نہ کمپلینس دینا کہ اور کے ساتھ ایسے نہ ہوں کہ اُس کا بھی ٹائم ویسٹ ہو ٹیکسی کے پیچھے ورنہ تو خود چلا جاتا ایسے ہی بس وس لے کے آپ کی ٹور ایجنسی کا وہ بھی آئندہ سے فائدہ نہیں اُٹھائےگا جی ہاں پلیز آپ اِس بات کو مدِ نظر رکھیے ذہن میں رکھیے ذہن نشین کرئیے آگے آپ آپ لوگوں کے ممبر سے بات کریے ایسے کسی کو ناراض مت ہونے دیجیے آپ کا کام آپ کا سب اچھے سے اچھے سے کام کریے اچھے سے ہارڈ ورک کریے سخت مشقت محنت کریے اِس کے ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے اللہ حافظ